मीडिया मेरे यहाँ मीडिया वाले का अधिकतर ज्यादा अभाव ही चलता है यानी कि ऐसा कोई मेजर घटना हो तो हम उसको बुलाने पर आता है वैसे कभी दिखाई नहीं देता है और भी बहुत कोशिश करने के बाद कोई घटना हुआ घटना पर आया अपना रिपोर्ट माने कहने का मतलब बना लिया और बस बात खत्म उसके बाद उसका कोई चर्चा नहीं पेपर में एक बार निकल गया हो गया अगर कोई अकस्मात कोई घटना हो जाए या कोई भी चीज हो जाए लेकिन वक्त पे नहीं आना है वक्त बिता के आना है अगर उसको मैसेज भी दिया जाए तो टाइम पर आता नहीं है मिडिया का यहाँ पर बहुत अभाव है और जो जरूरतमंदों को जो जरूरत पूरा करना चाहिए उसमें मीडिया बहुत पीछे है और उसका अपना अगर रोटी सेकना हो वो देखेगा जो हाई फाई इसमें मेरा कुछ इस ढंग का है तो आया और हवा के तरह आया और पानी के तरह चला गया यही मेरे यहाँ का मीडिया का सिलसिला है अभी भी हमारी समस्तीपुर में मीडिया बहुत पीछे है और अक्सर गाँव में शहर में तो मारा मोटा ठीक ठाक है लेकिन गाँव में मीडिया का नाम निशान दिखाइए वो दिखाई देना यानी की नहीं मिलता है उसको बहुत कोशिश करने के बाद उसको बुलाने के बाद आता है लेकिन उतना इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट उसको रखना चाहिए वो इंटरेस्ट रख रख नहीं पाता है अभी फिलहाल मेरे गाँव में एक व्यक्ति को मारपीट हुआ मारपीट हुआ उसमें वो लोग थाना गए थाना में दरोगा बड़ा बाबू बोले जो दस हजार रूपये दो उसके बाद तुम्हारा केश लेंगे हाँ तो फिर हम लोग गए जिला में जिला में गए वहाँ हम लोग को बहुत कोशिश करने के बाद मिडिया से बात हुआ लेकिन जितना सहयोग मीडिया का मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया अगर उतना सहयोग मीडिया का मिले तो हम लोग भी बहुत आगे होंगे हम लोग का भी बहुत ज्यादा तरक्की होगा लोग कहता है शहर और देहात तो यही शहर और देहात का यही फासला है जिसको जिसका ये दूरी बराबर करने का काम मीडिया का है लेकिन अपने कार्यभार को वो सही वक्त पर सही समय पर नहीं निभा पाते हैं उसमें वो मीडिया कर्मी जो है वो विफल हैं और कहने का मतलब जो कोशिश करना बुलाना लाना यह सब प्रक्रिया है मीडिया वालों का कहने का मतलब मीडिया का जैसा सहयोग हम लोग को मिलना चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिल पाता है मीडिया हम लोगों से बहुत दूर है जो देहात के रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे मीडिया कर्मी बहुत दूर हैं जो उनको नजदीक अगर होते काश तो अच्छा होता लेकिन इसका अभाव है मिडिया कर्मियों का ये हम लोग का दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए लेकिन मीडिया का जो सपोर्ट होना चाहिए वो सही वक्त पे सही समय पे नहीं मिल पाता है इससे जो सरकारी सर्वेंट लोग हैं उसका फायदा मजे में उठा रहे हैं और कहने का मतलब जो मीडिया का इसका कोई देखभाल सही समय से नहीं है अगर सही समय पे होता तो बहुत अच्छा होता लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है मीडिया हमसे दूर है मीडिया हमसे नजदीक हो हो जाए तो अच्छा रहेगा कहने का मतलब है जो हम लोग को सुविधा मिलेगा हम लोग को तरक्की की ओर हम लोग विकास करेंगे बहुत तेजी में ऐसा कुछ मीडिया का सहयोग हम लोग को नहीं मिल पाता है जो हम लोग आशा करते हैं जो हम लोग को मीडिया का सहयोग समय पर सही वक्त पर मिले तो हम लोग बहुत तेजी में आगे बढ़ सकते हैं यही मेरा कहना है